धर्म होंदा लोकें गी किट्ठा करदा अपने गी किट्ठे होइयै बौंह्दे खड़ोंदे गल्लां प्यार दियां करदे ओह् ओह् होंदा धर्म सतसंग होंदा गल्लां करदे गाने गांदे गीत म्हल्ले लोकें गी किट्ठा करदे कीर्तन गांदे एह् धर्म ऐ ते रेह् लोह्ड़ी बनाने आं अपने बच्चें गी सद्दने आं लोह्ड़ी तिरनी बी होंदी लोह्ड़ियै दे उप्पर तीरियां औंदियां होर बच्चें गी त्रिचौली बनांदे दुए दिन खिचड़ी बनांदे ओह् बच्चें गी अपने छज्जा बनांदे भई ओह् चलदे बच्चे चलदे चार चार पंज पंज चलदे ते ओह् लोह्ड़ी मंगदे त्रिचौली देओ लोह्ड़ी देओ गाने गांदे घर घर औंदे भई सारे म्हल्ले बिच्च फिरदे न औंदे न शैल गाने त्रिचौली बडंनियां अस सारै म्हल्लै च बंडने आं अपने परिवार च परिवारै बी सद्दने आं ओह् अस फ्ही खन्ने आं त्रिचौली च खोड़ पाने मग्गरू पाने केह् गलांदे ओह् पाने मुंगफली पानी चौल पाने महाराज तिल पाने गुड़ पाना केह् गलांदे रयौड़ियां पानियां बस एह् पंज सत्त चीज़ां लैंदे ते फ्ही अग्नि जगांदे फ्ही उत्त बिच्च अर्ग दिंदे फ्ही सारे म्हल्लें दे किट्ठे होंदे ते अस इक थाह्र अर्ग दिन्ने आं बड़ी खुशी होंदी असेंगी अगले दिन फ्ही अस खिचड़ी बनाने आं ते धियें भैनें म्हल्ले गी सद्दने आं घ्यो पान्ने आं फ्ही ओह् खिचड़ी बनानी ते ओह् राजमा पाने कन्नै कन्नै मांह् बी पान्ने आं अगर राज़मा बनाने घ्यो पाना अपने धियें गी सद्दना ओह् खाई लैंदियां म्हल्लै बी सद्दना ब्रह्मनें गी सद्दना पे आइयै साढ़ै तुस भोजन करी लैओ